तेरहीं जनवरी उणिवीह सौ सठि चोथीं अप्रैल उणिवीह सौ उणहतरि वीह दिसंबर उणिवीह सौ पंजहठि ॿारहीं दिसंबर उणिवीह सौ टियानवे चोॾहीं नवंबर ॿ हज़ार ॿ